हेल'

औ औ दे सोंनो हागोन जल'खिया आसार बानायनो नागिरदों नोङो बारा नोङो बानलुखौ नोङो बिसिबां बानायगोन बेखौहाय आराम सिगां सुग्रोना लादो सुखांनायनि उनाव नोङो बेखौ दसे फोरानदो आरो माने दैफ्रा राननायनि ओमफ्राय दैआ जेन'बा बानलुनि दैया रानखांब्ला नोङो बयेम मोजां लानानै नोङो बयेमाव सोनानै लादो ओमफाय नोङो थाव होनोब्ला नोङो थावखौ एसे फुदुं नानै एसे गुसु खालामदो खालामनानै नोङो बयेमाव सोदो ओमफ्राय नोङो जिरा बायदिसिना होनोब्ला नोङो एसे एवनानै लादो बेखौबो सोफानानै होजागोन आरो ओमफ्राय नोङो बेखौ बानायखांब्ला नोङो ओरैनो मारिनानैहाय नोङो दोन्दो आरो ओमफाय नोङो मारिनानै दोननानै नोङो सानब्रै सानबाजोंबो जानो हागोन आरो जानाया ओमफ्राय नोङो गोथाव जानाय नङा आरो एसे गोबाव दोनब्लासो बियो गोथाव जागोन मास मोननै मोनथाम जेसेबां दोनगोन एसेबां गोथाव जागोन बियो बेनि अनगायैथ' नोङो नोंनि गोसोबायदि बे मस्ला जिरा बायदिसिना फोरखौ नोङो होनो हायोनालाय ओमफ्राय नोङो नोंनि गोसोबायदि नोङो सोनो हागोन आरोखि नों माखौ माखौ मा मा होदेरनो होदेरगोन बेखौ आरामसे नोङो बे बानलु सोखांनायनि उनाव थाव सोनायनि उनाव नोङो सोफानो हागोन आरो नोङो जिराफोरखौ खायसेयाबा गथायैनो एवनानै सोयो आमफ्राय खायसेयाबा उनग्लिनानै बा देग्लिनानैहाय सोफादेरो आरो मिन्थिबाय औ माने नोङो बानायब्ला नों बानायथारोब्ला आंनाव खेनसे सोंहरनानै लाजाबावगोन आरो दे औ दे होनब्लालाय